हमर यहाँ मैथिली भाषा ही चलय छै जैसे यहाँ कोइ ट्रैक्टरवला खेतो जोतय लए आबय छै तऽ ओ मैथिलियेमे बोलय छै तऽ आसानी होइ छै कोइ सामानो गेलय हइ शहर बेचय लए तऽ ओहो मैथिलीमे बोलय छै तऽ एकरासँ बढ़िआँ तालमेल बैठय छै मैथिली बोलयसँ आस पासके सब मैथिली बोलय छै थोड़ा पूर्णियोँ तूर्णियोँ जाइ छी तऽ वहाँके आदमी सब मैथिलियेमे बात करय छै तऽ यही रहय छै कि लागय छै हँ अपन आदमी रहय अपन भाषा बोलय छै मैथिली भाषा हमर घरके हमर मायकामे भी सब मैथिलिये चलय छै यहीँ ससुराल छै सेम भाषा छै दोनोके दोनो मैथिली ही चलि रहल छै बढ़िआँ छै यहाँके आओर यहाँ मैथिली भाषाके भूमिका भी यहाँके राज्यमे बढ़िआँ छै पढ़ाइ लिखायके क्षेत्रमे भी मैथिली बहुत चलल छै आओर बढ़िआँसँ चलि रहल छै बात तऽ छै